ओ कोबी

परबल हँ करेला

पिआज

हँ हँ

बैंगन बैंगन सोलह सए रूपे नहि बैंगन बैंगन छै पचास किलो आ भिंडी पच्चीस किलो

आ कोबी पचास किलो दै देबै हँ

भेजबाय देबै ने पिआजो भी दै देबै पिआज भी

हँ करेला भी दै देबै भिंडी दै देबै हँ ई पालक दै देबै दै देबै हँ शिमला मिर्च कैसे है चौवालिस ओहो बीस किलो दै देबै

चौदह सए रूपे ओकरा एना करिए ने पचास किलो खीरा भी दै देबै ठीक हँ सब मिल जेतै